आ जोंनि जायगायावथ' आङो नुनो मोनाखै बे गावारि देहाफाहामसालिखौ नाथाय मानसे दं आरो आ मुंदांखा जायो बे जाहैबाय एम आर एम हसपिताल बे कक्राझार थाउनावनो दं बेसिम सहैनाय हान्था मेलायाथ' थिगैनो ओ थाउननि गेजेराव नालाय जेनिफ्रायबो मोजाङै सफैनो हायो दा नाथाय बेयाव बेसेन होथावनाय जेंना जेंनि खौथ' आं मिथिया आं पारसनेलि रावखौबो लांफेरनो मोनाखै बेनि थाखाय आंहा बेहाय नलेज गैया